अपनी जेह्ड़ी जे औंदी जेह्ड़ी रिपब्लिक डे मतलब छब्बी जनवरी औंदी छब्बी जनवरी एह् तां मनाई जंदी जेह्ड़े जेह्ड़े भारत च साढ़े इंडियां दे फौजी हे जेह्ड़े उ'नें कुर्बानी दित्ती ही दूए नंबर आई मा'राज जेह्ड़ी करिगल विजय दिवस विजय दिवस इत गल्ला मनांदे मतलब केईं बंदे श्हीद होई दे उत्थै आर्मी आह्ले जेह्ड़े अपनी जान दित्ती देश गल्ला उप्परा दा थल्लै थल्लै आह्ली जरा ओह् दूए बंदे नै ते त्रीए नंबर आई गेआ मतलब कि जेह्ड़ा अपनी होंदा ना पंदरां अगस्त होंदी पंदरां अगस्त आह्ले दिन मतलब के उन्नी सौ संताली जेह्ड़ा जेह्ड़ा साढ़ा हिन्दोस्तान अजाद होएआ हा होर चौथा नंबर आई गेआ मतलब के जदूं अ'ऊं अजाद होए हा मतलब दुनियां च आया हा एह् मतलब कि अपने इक्की त्रै दो ज्हार पंज च में जम्मेआ हा होर पञमें नंबर मा'राज हुन पञमें नंबर मदर डे होंदा जेह्ड़ा अपना मदर डे होंदा चौह्दां मेई गी औंदा जेह्ड़ा आई जाना मा'राज द'ऊं त्रैंह् दिनें बाद दूर नेईं ऐ एह् आई गेआ मतलब पंज जन